दिनै आंनि जिउआव बिदिनो बायदिसिना न'खरनिफ्राय सोलोंनानै फैबाय आं जोंहा दा बे बायदिसिना न'खराव बिदिनो आलासि दुमसि फैयोब्ला बुजायनाय जिरायहोनो होनाय साहा पानि होनाय न'खरनि मानसिफोरनि फोरोंनायखौ लानानै मोजां मावबाय बिदिनो दानाय लुनाय जोबोद मोजां मोनो आं दानो आगर एरनाय जि दानाय खुन्दुं थुनाय गासैखौबो आङो मोजां मोनो आरो बिदिनो दाउ अमा बायदिसिना लानाय मा लानाय जतन' खालामो गग्रा बायदि सिबनायफोराव जुनानै बोरमाफोरखौ दोनो आरो न'खरनि गासैखौबो साखोन सिखोन खालामो सि दानानै न'खराव गाननाय जोमनाय होयो फोसाबो न' बां बायदिसिना माने न'खरफोरखौ फोसाबनानै स्रां स्रां खालामनानै दोनो आरो बायदिसिना माबानायफोरखौ मोजाङैनो खालामो गासैबो सि दानायफोरखौबो मोजां मोननानै मानसिफोराबो मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि माबानायफोरखौ मानसिफोरखौ बुंनानै न'खरफोराव सोरनिबा दावराव दावसि जाब्लाबो आं बुजायो मोजां जानांगौ बायदिसिना खालामनानै मानसिफोरजों बिदि बुंलाय नाङा होननानै बुजायो आरो न'खरफोरखौ फोसाबनांगौ होननानै बुङो खोथाफोरखौ बुंबा मानियोबा बयबो बुजायलायनानै नोंसोरनि न'खराबो मोजां जागोन बायदिसिना खालामबा मोजां फैगोन होननानै नोंसोरखौबो एबा गुबुन मानसिफोरखौबो बुजायो न'खरफोरनिखौबो बुजायलाङो दा आंनि न'नि फिसौ फिसाफोरखौबो बुङो खोथाफोर खोनासंनानै मावनांगौ दानाय लुनायफोरखौ सोलोंनांगौ होननानै आं बुङो आरो फरायनाय मानायफोरखौबो मोजाङै फरायनानै मोजां मानसि जानांगौ होननानै आङो बुङो आं जिउआव मोजां खालामनायखौ आं मोजां मोनो आरो गाव न'खरनि बायदिसिना मोजां जालांनायखौबो आं लुबैयो बेखौनो आं बुङो फिसाफोरखौ बुजायनानै सानफ्रोमबो फराय बायदिसिना गोबां मोजां खालामनो थिनो